आं दिनै नैबे बाथ्राजों मिथिहोनो सान्दों जे जोंनि न'खराव सासे मानसिल' थाया बेवहाय गोबां मानसि थायो बा साथामबो थायो बा सानैबो थायो बेबायदि जोङो बे जिब'नाव जोंनि न'खराव ओ जोंनि न'खराव सोरबा माबा मा जादों मा जायाखै बेखौ थदथाबदान बा रेसपनसिबिलिति जे देहाखौ नायनायाव थिग गाव गावनि न'खरनि हेद अफ दा फेमिलि बियो गाव गावनि न'खरनि मा मा जादों मा जायाखै बेखौ नोजोर होनाया गाहाम मानोना रावबो मानसिफ्रा आं लोमजादों होननानै बुङा खायफा लाजियो खायफा गियो खायफा खायफा लोमजादों होनबानो बिजि सुजानो गियो बेबादिनो जोंनि गेजेराव दङ बेनिखायनो आं दिनै बे ओ बाथ्राजों बाथ्रानि गेजेरजों आं बुंनो हास्थायदों जोंनि न'खराव सासे गारजेन थायो बे गारजेना रेसपनसिबिलिथि देहानि सोमोन्दै नायनाया थदथाबदान खालामनाया बे गारजेननि सायाव थायो बिनिखायनो सोर मा जादों सोर मा जायाखै न'खरनि मानसिफ्रा अखानायनानै मा जादों मा जायाखै बबाव थांदों बबाव थाङाखै बेनि गासैबो थथाबदाना गावनि न'खरनि गारजेननि आखाइयाव थायो बेनिखायनो आं दिनैनि जे न'खराव थानाय जेसेबां गाव गावनि बिसि फिसाय बिहामजो नङाब्ला फिसाज्ला नङाबा बिसौफोर थानायफोरनि गेजेराव आं बुंदों जे बयबो गाव गावनि फिसाफोरखौ मोजां खालामनो देहा मोजां थिखांनो थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ जों गाव गाव बिमा बिफा गाव गाव नायनांगौ नायनांगौ फिसाफोरखौ आरो फिसाखौ नायनानै बिमा बिफाया नायनानै बिफानो खिन्थानांगौ मा जादों मा जायाखै आरो बेनि गेजेराव बोराइ बुरैनि गेजेरावबो गारजेनफोरनि गेजेरावबो सोर सोरहा मा जादों हिनजावा मा जादों सानैनि गेजेराव माने बेखौ रायज्लायनानै मिथिहोलाय नांगौ बेनिखायनो सोर मा जादों मा जायाखै देहा हामलांदों ना मा जालांदों ना जनदिस जालांदों ना आइरन जोबलांदों ना हिम'ग्ल'बिन जोबलांदों बेखौ नायनाया गारजेननि सायाव मोजां आरो बेखायनो जोंनि देहाखौ नायनायाव गोबां दङ बेमारफ्रा हिम'ग्ल'बिन गैयाबाबो जाया संख्रि गैयाबाबो जाया सिनि गैयाबाबो जाया मोदोमाव गासैखौबो जोंनि गारजेननि मानसिफ्रा सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां खारन जोंहा सोरबा संख्रि गैथाराबा बियो जनदिस जायो आरो सोरबा सोरबा सुगार जायो सुगार गैयाबा बेफोरबारदि बायदिसिना बेमार ओंखारो बेखौ नायना लानाया मोजां जों गाव गावनि न'खरावनो गासैखौबो नायना ला बिदिनो गथ'फोरखौबो गावनि देहाफोरखौबो गावनि हिनजावखौबो गावनि बिहामजोखौबो सिन्था खामनानै जथ्न' खालामनानै लानाया मोजां जेनेबा लोमजाबाय साजाबाय बेवहाय जों माबादि आदोर खालामनांगौ बिनि गांनाय उखैनाय दंना गैया बेखौबो जोङो लोमजानाय साजानायफोरजों खाथि खाथि थानानै सोंलुबाय थानाय मा जादों मा जायाखै माबोरै मोन्दों माबोरै मोनाखै बेबायदि देहा फाहामनायाव बेबायदि बाथ्राफ्रा जेब्लायबो बेमारिफोरजों लोब्बा थानांगौ दा लोब्बा थानायजों लोगोसेल' नङा रायज्लायनानै सोंनांगौ नोंहा मा जादों मा जायाखै माबायदि मोन्दों माबायदि मोनाखै बेबायदि बाथ्राफ्रा गासैबो न'खरनि मानसिनि गेजेराव जिखुनु लोमजानाय मानसिनि सायाव आदोर खालामनाया गाहाम आरो बेल' नङा गाननाय जोमनायफ्रा माबायदि गान्दों लेथेर फेथेर गान्दों ना मोजां गान्दों ना साब सिखुन थायो ना दुगैयो ना दुगैया बे गासैखौबो न'खरनि बिमा बिफाफ्रा नङाबा गारजेनफ्रा नायनानै बुंनाया मोजां खारन लेथ्रा जायोबा देहाया लेथ्रा जायोबा गोबांथार बेमारफ्रा बारदेरो गोबांथार देहायाबो दुरबल जालाङो आरो उन्दुनो ओंखारगोन बेबायदिनो लेथ्रा जालांगोन बबावबा अबावबा मानसिफ्रा ओरैबायदि जाबावो दा सोरबा सोरबा सिं सिं लोमजानाय थायो बे लोमजानायावबो मानसिफ्रा ओंखाम जानो हाया जायो दुरबल जायो उन्दुनो ओंखारो बेबायदि थानायफोरनि गेजेराव थाना एसे मानसिफोरखौ नायनाया मोजां न'खरनि मानसि गारजेना दा बेबायदि गावनि न'खरनि मानसिखौ गाव गाव मोजां नायनानै लायाबा जों जोंनि गेजेराव सोर नायनो बेनिखायनो गामिनि गेजेराव थानानैबो गामियावबो सोरबा सोरबा लोमजानानै जुदि जेबो रोंथ्राखैबा बिथांमोनखौबो नोङो एदभाइस होनाया मोजां मा जादों मा जायाखै एसे रायज्लायनानैबाबो गावनि गावनि गामिनि सोरबा बेमारि जादोंबा बेखौ एदभाइस होनांगौ आरो बिथांमोनखौबो एसे सहायखथा एबा बाथ्राफोरजों सहाय होनाया मोजां थेंखिउ